हँ कहलहुँ आबाज नहि जाइ छै कोन चीज लेबै अच्छा एक

कोन ची ले हमरा लगा की कहे हमरा लग ने खाना भेटय छै

हँ ओहो बनबैत छियै रोटियो छै पनीरो छै अच्छा ठीक हीकै भेज

हमरा हियाँ सब किछु समान मिल जाएत

हँ ओ ओ दू सए अच्छा ठीक हीकै केतना देरमे अइतै आरो कोनो सबजी चाही अहाँके ओहो रक्खै हीयै हमरा सबसे अच्छा बिरियानी रहैत छै हमरा ई बिरियानीमे कोनो शिकायत नहि चलत सुनलिए ठीक छै चिकनो लेबै ठीक छै आदमीके पठाए दियौ भेजाए देब